जीअं असांजे सिंधी समाज जी पोशाक आहे जायफ़ूं पाईंदियूं आहिनि कुर्तो सलवार ऐं चुनी ऐं मर्द पाईंदा आहिनि पतलून बुशेटि